जय झूलेलाल दा दीदी मूंखे मां मां एम बी ए कयलु आहियां मूंखे नौकिरी जी हा जी हा जी हा जी जी शुक्रिया धन्यवाद दीदी मूंखे नौकिरीअ जी ॾाढी ज़रूरत आहे त मुं मुंहिंजे घर जी थोरी स्थिती सही नाहे मुंहिंजो भाउ बि नंढो आहे मुंहिंजो पप्पा ठीकु रहे कान थो ऐं मुंहिंजी मम्मी बि घर जा कम कंदी आहे त मूंखे नौकिरीअ जी ॾाढी ज़रूरत आहे त मूंखे किथे बि सुठि नौकिरी ॻोल्हे ॾियो जीअं बंदरगाह आहे कंडिला पोर्ट ऐं तंहिंखां पोइ बैंक जी आहे या कोई अहिड़ी ॿी कोई जॉब हुजे सिटींग आहे ह मुंहिंजो सपनो ते मूंखे त एक्चुली बैंक जी ॾाढी रुची आहे छो त मां जॾहिं हा मां माण्हुनि खे ॾिसंदी आहियां बैंक मां पैसा कढाए ईंदा आहिनि मां ईअं सोचींदी आहियां की काश मूंखे बि हिते नौकिरी हुजे त मां बि माण्हुनि खे नौकिरी मां हिन मां पैसा कढाए ॾियां बैंक मां मूंखे उन जो सपनो ॾाढो आहे पोइ बाक़ी त झूलेलाल महिर कंदो त तव्हां जहिड़ा माण्हू असांजी सहायता कंदा त ज़रूरु मिलंदी न एतिरी मूंखे ख़बरु कान्हे पर मां ॿुधो हो पर कोई ॻाल्हि नाहे दादा अगरि सुठी दीदी नौकिरी मिली वेंदी त पंदरहां टका बि असां तव्हांखे ॾियण लाइ दादा तियारु आहियूं पर नौकिरी मूंखे सुठी ॻोल्हे ॾियो जीअं मुंहिंजो परिवारु सुठी तरह हिन स्थिती खां ॿाहिरि निकिरी ऐं सुख जी ज़िंदगी कढूं असां हा हा जी जी जी जी दीदी मां सभु खणी आई आहियां मुंहिंजा सभु डॉक्यूंमेंट्स पूरा आहिनि वरी बि तव्हां हिकु नज़रु घुमाए वठो अगरि कुझु घटि हूंदो त मां तव्हांखे कराए ॾींदीसांव पर फ़िल्हाल त मूं वटि सभु जेके आहिनि उहो सभु खणी आई आहियां थी सघे त मूंखे बैंक में कराए ॾिजो तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी

जी जी सभु जी जी पान कार्ड आहे आधार कार्ड आहे तंहिंखां पोइ राशन कार्ड जी जेरॉक्स आहे ॾहें जी मार्कशीट आहे ॿारहें जी मार्कशीट आहे एम बी ए जी सभु स्रटीफ़िकेट्स आहिनि स्कूल जी सर्टीफ़िकेट्स आहिनि सभु कुझु लगभॻि सभु मां खणी आई आहियां वरी बि दा दीदी तव्हां हिकु दफ़ो नज़रु करे वठो अगरि कुझु घटि आहे त मां तव्हांखे करे ॾींदीसांव फ़ॉटॉस बि आहिनि मुंहिंजा नंढा पासपोर्ट साईज़ जा

जी जी महिरबानी दीदी ज़रूरु ज़रूरु हा न मां ज़रूरु ईंदसि जी जी भरे थी छॾियां हा जी जी जी शुक्रिया धन्यवाद दीदी न न न न दीदी ॾींदीसांव ॾींदीसांव ख़ाली मूंखे सुठी नौकिरी मिली वञे त तव्हांखे असां सभु दुआ बि ॾींदासीं गॾु गॾु जी जी जी जी जी जी हा शुक्रिया दीदी धन्यवाद